दख'ना बायदोंमोन आरो आं गांसे दख'ना बायनायनिफ्राय बे दख'नायानो जा मोजां मोनखादोंमोन आं फान्थाव बिबारमोन आरो फान्थाव बिबारनिफ्राय बायनानै दाखालि देवबार हाथाइखालि बायनानै गाननो लुगैनायखाय बायदोंमोन आं बायनो लुगैनानै गान्नायखाय आरो दा गोजोन्नाय मोनदों आरो आग'रालाय जिं जिङाव दङो ओरैनो माबायाव आन्था गेजेराव गैया जिङाव आरो गाननो लुगैना बायनानै गानस्राबाय आरो आं ओमफ्राय डिमाकुसि हाथाइनिफ्राय लांदो आरो बे माबा दख'नाखौ आङो गान्नानै दा मोजां मोनदों आरो बायनो होम्बा बायनो हाया खनसेयावनो एसे दाम खमनिखौनो लाबोबाय आरो बुरजाबो लानो हायाना